आं जेकेट बायदोंमोन मोनसे ओमफ्राय जेकेटनि कालारा गोजामोन अनलाइन खालामदों अनलाइन खालामनायाव गोजा बिहरनायाव गोसोमसो फैदों कालारानो ओमफ्राय बिनि सुथेनायफ्राबो बारा मोजां नङा दामा तिनिहाजारमोन गोजां बोथोराव बिहरदोंमोन गोजां गागोन होननानै नाथाय गोजां गायासैबो माथो गोबा एसे माबाया जेकेटआ